आङो फुंनि टाइम आवथ' सिखारबाय सिखारनायनि उनाव बिदिनो साहा फुदुंबाय साहा फुदुंखांनानै लोंबाय लोंखांनायनि उनाव ओंखाम ओंख्रि संबाय ओमफाय दा बे ओंखाम ओंख्रि संनायाव जोङो आङो बे फुंनि बाहागोआव बिदिनो जों जानाय खिनिखौ मानि जोङो दा जुदि सबाय सबायजों साम'जों आङो संबायानो दा जोङो बे सबायखौ जोङो सायगोरना लानांगौ जायो बिनि दाखोनखौ ओमफाय बिनि उनाव बेनि खिथुखौ गारनांगौ ओमफाय दा बे खिथुखौ गारनायनि उनाव जोङो साम'खौ मानजिनांगौ आरो जोङो जेन'बा लेबु गोखैफोर होनानै जोङो मानजिनांगौ जायो बिनि उनाव बियो आर मैलाया खारगोन आरो ओमफाय दा बे मैला खारनायनि उनाव जोङो बेखौ आराम सुनानै जोङो बेखौ एवगोरनो हायो आरो ओमफाय एवबाय मोजाङानो एवखानांगौ ओमफाय दा मोजां एवनायनि उनाव जेन'बा सबायफोरखौ जेन'बा जोङो रुखानानैबो लानो हायो आरो बेयाव सबाय एवखांनायनि उनाव दै होनायाव जेन'बा सबायखौबो होनानै जों रुफानो हायो दा जोङो बेफोर बादिनो एसे गोबाव संबाय संनायनि उनाव मोनबायानो ओमफाय बिदिनो सबाय साम'खौ जों मोनखांबायानो बेनि उनाव आङो बिदिनो न'खराव जोंहा दा गथ'फ्रा आलु खौनो बांसिन जायो होन्नानै बुंनो हायो मानो होनोब्ला आं बिदिनो आलु फाजा बेफोरबायदि एवो आरो ओमफाय बिदिनो मालाबा अमा सबाय बिदिबो सङो सम सम मानि फुंनि बाहागो आव आरोखि फुंनि सानसु बिदि जानाय फोरखौ आमफ्राय बिदिनो अमा लाबोबाय अमाफोरखौ बिदिनो मोजाङै रुग्रोनांगौ जायो आरो अमाफ्राबो दा अनेक बिजानु थायो नालाय दा बे अमाफोरखौ जोङो रुगोरनानै लानो हायो ओमफाय बिदिनो सा सबायफोरखौबो जोङो रुनानै अमाफोरखौ एवनानै मानि रुखांनायनि उनाव सुनानै एवनानै जोङो सबायखौहाय मानि होसननानै जोङो फोमोननो हायो आरो बेफोरबादिनो जोङो अनेख सङो ओमफाय बिदिनो आलासि दुमसिफोर फैयोबा बिदिनो ओंख्रिफ्रा बो बिदिनो एखनबा सबाय अमा एखनबा बिदिनो दाउ सबाय बेफोरबायदि अनेख सङो आरो बिदिनो आलु फाजा एखनबा खांख्रिखला फाजा एखनबा बिदिनो मैथा ना बेफोरबायदि सङो आरोखि जोङो सानजौफुनि समाव आलासि फैबाथ' आरो ओंखाम संनायआबो लेथ जायो आरो बिदिनो मैगं थाइगंफ्रा बिदिनो बुरजायानो जायो आरो ओमफाय बिदिनो मोनानि समफ्रावबो बिदिनो अबेबा ओंख्रिफ्रा बबेबा मैगंफ्रा थाब मोननो हायो जोङो बेफोरखौ इजि साननानै जोङो मानि मोनायाव सङो आरोखि बिदिनो आङो सङो मोनायाव दाथ' जेनबा आंना हौवाआ ना लायो नालाय एखनबा फासि सानाय मा सानाय ओमफाय दा बेफोरखौ जोङो नाखौ लायबाय लायनायनि उनाव जेन'बा आं सायबाय सायनायनि उनाव आं एखनबा बिदिनो आलु नाफोर संबाय एखनबा बिदिनो थास' बिबार मैथा ना बेफोरबायदि संना सङो आरो आरोखि आं दा ओमफाय बिदिनो गथ'फ्रा बांसिन जोंना आलु जायो नालाय आं बिदिनो आलु फोरखौ संबाय आलुफोरखौ एवबाय आरोखि जेनबा संनायाथ' सङा मानि फाजा फोरखौ एवोसो नालाय ओमफाय दा बिदिनो आलु फाजा फोरखौनो एवनाय जायो आरो गथ'फोरनि थाखाय बांसिनानो आर बिदिनो मालाबा मालाबा बिदिनो मानदे दिंखिया फाजा बेफोरबायदि एवनायबो जायो आरोखि मोनानि समफ्राव बेफोरबायदि एवलु एवला खौनो बांसिन संनायानो जायो आरो मोनानि समावहाय आरो ओमफाय दा जायो गथ'फ्राबो बेफोरखौनो मोजां मोनो संनोबो आंबो बेफोरखौनो फाजा फुजाखौनो बांसिन संनायानो जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो एखनबा ना लाबोबा ना संबाय बेदर लाबोबा बेदर फोरखौ एवनाय जायो आरोखि बे मोनाबिलि समावहाय बा ना खर' ना गिदिर माथा बेफोरबायदिखौ लाबोयो बेफोरबायदि खौनो जेनबा मा होनो बिदिखौ मुरि गन्थं बाथोन खालामनाय जायो आरो ओमफ्राय दा बिदिनो सत सत बिदिनो मैगं फोरखौ आङो मोनानि समाव संनाय जायो आरो एवनाय जायो आरो दा बेफोर बायदिनो अनेख रोखोमनि संजानाय जायो दा बेफोर बायदिनो आरो